जेह्ड़े ऐनिमल प्रोडक्टस होंदे ओह् केह्ड़े प्रोडक्टस होंदे जेह्ड़े ऐनीमल कोला जानवरें कोला बने दे होंदे जियां जानवर दा मतलब जिन्ना कुछ बी होऐ जियां ओह् जानवर प्रोडक्टस जियां अस आक्खी सकने दुद्ध होई गेआ दुद्ध बगैरा होंदा ओह् असेंगी जानवरें कोला लभदा जियां मीट होई गेआ बड़ा कक्ख होंदा ते ओह्दे बिच्च जेह्ड़ा दुद्ध होंदा ओह् मतलब उसी अस बड़ी सारी चीजें च चेंज करी सकदे जियां अस देहीं देहियैं च जियां असें मतलब देहियें च चेंज करी सकदे पनीर बनाई सकदे उसी मतलब ओह्दे बड़े प्रासैस होंदे मतलब एह् जेह्ड़ा प्रासैस होंदा एह् केह् होंदा एह् मतलब आम जेह्ड़ा बंदा होंदा ना ओह् अपनी जिन्दगी च अप्लाई करियै मतलब बड़े सारे खाने करदा जियां असें इक अग्जैंपल ले लेई देहीं देहीं देहीं गी केह् करना होंदा इक दुद्ध लैना होंदा दुद्ध दुद्ध लैना होंदा ते दुद्ध गी चंगी गर्म करना होंदा चंगा गर्म करना होंदा ओह्दे च थोह्ड़ी बोह्त टाटरी बगैरा पानी होंदी जिसलै उसी पांदे फिर उसी रक्खी ओड़दे रक्खी ओड़दे कंबल च लपेटियै बगैरा जां फिर कोई बी गर्म चीज होंदी ओह्दे च लपेटियै रक्खी ओड़दे जियां लपेटियै रक्खी ओड़दे फिर ओह्दे बाद केह् होंदा के ओह्दे बाद च असें मतलब कम से कम बी तुस लाई लैओ बारां दिन दा टाइम लैना होदा बारां घैंटे टाइम लैंदा जियां बारां घैंटे होई गे फिर देहीं त्यार होई जंदा ओह् जेह्ड़ा देहीं होंदा ओह् थोह्ड़ा अलग होंदा जियां कि दुद्ध ओह् मिट्टा होंदा ते देहीं होंदा ओह् केह् नांऽ ओह् केह् नांऽ थोह्ड़ा खट्टा खट्टा आई जंदा ओह् जेह्ड़ा मतलब दूई अगर अहें कोई होर अग्जैंपल ऐ दुई जियां कि आई जंदा पनीर पनीर कियां होंदा जियां असें दुद्ध लैत्ता दुद्ध असें फटाना पौंदा दुद्ध फटांदे कियां जियां कि अस बिनेगर पाई लेआ टाटरी पाई लेई किश बी पाई लेआ जियां फिर उसी थोह्ड़ी देर रक्खी ओड़ना थोह्ड़े देर बाद केह् होंदा जेह्ड़ा दुद्ध होंदा ओह् फटी जंदा फटी जंदा जियां फ्ही उसी केह् करना होंदा उसी दपट्टे च दपट्टे च पाई ओड़दे फिर लपेटियै फिर ओह्दे च मतलब जेह्ड़ा पानी होंदा ओह् कड्डी ओड़दे जियां पानी कड्डी ओड़दे ते पिच्छें दपट्टे च पनीर बची जंदा ओह् जेह्ड़ा पनीर होंदा ओह् होंदा बी बड़ा हैल्दी ऐ होर जेह्ड़े जेह्ड़ा एह् दुद्ध होंदा एह्दी एह् बड़ी सारी बड़ी सारी चीजां होंदा जियां घ्यो होई गेआ घ्यो घ्यो च बड़ा टाइम लगदा घ्यो घ्यो होई गेआ थुआढ़ा मक्खन होई गेआ मक्खन कड्ढने आस्तै मक्खन कड्डने आस्तै पैह्लें मतलब जेह्ड़ी मलाई होंदी दुद्धै दे उप्पर आह्ली उसी बड़े टाइम ते जोड़ना होंदा जोड़ी जोड़ियै मतलब कम से कम बी इक दो हफ्ते तक मलाई शैल जोड़नी शैल जोड़नी मलाई जेह्ड़ी होंदी मुट्टी होंदी जंदी शैल जियां मलाई जोड़ी ओड़ी ते उसी फ्रिजै च लाना पैह्लें फ्रिज्जै ठंडा होन देना होन देना फिर ओह्दे बाद केह् करना फ्रिज्ज जियां ठंडा होई गेआ फिर ओह्दे बाद उसी बाह्र आह्नना ओह् जेह्ड़ी मलाई ऐ चंगा ठंडा बर्फ आह्ला पानी लैना ओह्दे बिच्च पाना जियां ओह्दे बिच्च पाया फिर उसी शैल करियै शेक शेक शेक करना जिसलै शैल करियै घोली ओड़ेआ मतलब घोलदे गे घोलदे गे ते ओह् केह् होना जेह्ड़ा मक्खन मक्खन होना ओह् उप्पर उप्पर तरन लगी पौना होर जेह्ड़ा पानी होना ओह् थ'ल्लै रे थल्लै रेही जाना उप्पर उप्पर आह्ला मक्खन ऐ उसी फिर कड्डी लैना फिर चुपचाप करियै कड्डी लेआ फिर ओह्दे ओह्दे कन्नै बनी जंदा तुं'दा मक्खन मक्खन बगैरा मतलब ओह् जेह्ड़ा मक्खन होंदा बी बड़ा टेस्टी ऐ होर अगर अस मतलब गल्ल करचै कि इक टैम दी एह् जेह्ड़ा दुद्ध दुद्ध जेह्ड़ा जानवर बगैरा हस्बैंड्री जिसी आखदे असें जो इक मतलब इ'यां प्रोसैस होंदा एह्दे च असें बड़ा जादा मनाफा बी होई सकदा मतलब एह्दा इक तरीका होंदा कियां असें इक जानवर गी रक्खना ओह् किन्ना ओह्दे कन्नै साढ़ी रोजी बनी जानी जियां कि असें इक जानवर रक्खी दी जियां गौ होंदी मंज गौ मंज होंदी जो रक्खेआ तुसें जियां तुसें उ'नेंगी रक्खेआ ते केह् कम से कम मतलब दूआ बंदा होंदा ओह्दे कोला पैहे कन्नै खरीदना पौंदा कम से कम गौ पौंदी चाली पंजाह् ज्हार दी लब्भी जंदी जियां तुसें लैत्ता फिर ओह्दे आस्तै गौ आस्तै तुसें इक शैड्ड बनाना पौंदा शैड्ड शुड्ड बनाया गौ दा शैल करियै फिर ओह्दे बाद ओह्दे बाद गौ गौ दा दवाईंयां बगैरा मतलब टाइम उप्पर देनी पौंदी सारा किश जियां डंगर आह्ली डाक्टर गी बलाइयै म्हीनें म्हीनें ओह्दा चैक बगैरा कराना होंदा ते केह् होंदा कि मतलब जियां तुसें पता जियां गौ जां मंज होंदी ओह् दुद्ध बगैरा कड्ढदी ऐ ते मतलब अगर तुसें ओह्दे कोला बिज़नस अपना स्टार्ट करना ते तुसें मतलब होर जगह् लाग्गां लाना पौंदियां जियां इक जियां जिन्नी जादा लाग लाह्गे इन्ना जादा पैहा औना अज्कल केह् टाइम उप्पर टाइम उप्पर ना जेह्ड़ा अज्जकल दे टाइम उप्पर जेह्ड़ा दुद्ध ऐ ओह् बी कम से बी पंजाह् रपेऽ लीटर होना शैल करियै फिर इ'यां गै होंदा तुसें अलग अलग लोगै जियां लाग्गै बगैरा लाई ओह्दे कन्नै केह् होंदा जेह्ड़ा तुं'दा कारोबार होंदा ओह् ऐक्सपैंड होंदा जियां तुं'दा कारोबार ऐक्सपैंड होएआ फिर ओह्दे ओह्दे बाद अलग अलग चीज़ करी सकदे जियां तुं'दे कोल जेल्लै शै जियां ओह्दा बिज़नस बधदा गेआ किश होर होर गौ लैनी हौर होर मंजियां लैनी बक्करियां बगैरा बक्करियां दा दुद्ध बी बड़ा जादा मैंह्गा बगैरा होंदा जेह्ड़ा दुद्ध गौ लैती मजी लैती जेल्लै तुं'दा कारोबार ओह् बड्डी ते तुसें इक ओह् डेरी डेरी फार्म खोह्ली ओड़े जियां डेरी फार्म खोह्लेआ होर मंजियां होर करी करियै तुस फिर बाकी बड़ा जादा तुं'दे दुद्ध होई जाना बड़ी जादा तुसें लाग्गां लाई दी होंनियां ते अद्धा तुसें कुछ दकानें पर देई सकदे ओ तुस ओह्दा पनीर बगैरा बनाई सकदे ओ घ्यो बगैरा बनाी सकदे ओ मक्खन कड्डी सकदे ओ इस टाइम उप्पर कि इ'यां घ्यो बी बड़ा मैंह्गा ऐ जिसलै तुस उसदे च घ्यो बगैरा ओह् मंजियें कोला बनाया ते मतलब बड़ा जादा मनाफा होंदा ओह्दा फिर पर इक चीज़ ऐ कि जेल्लै तुस गौ रक्खनी ओह्दे देखभाल बी शैल करनी पौंदी जियां गौ दी मतलब गौ दा टाइम टाइम उप्पर रुट्टी देना पानी देना गौ दा होंदा कि ओह् सवेरै रुट्टी ख जिस टैम उप्पर रुट्टी खंदी उस टैम उप्पर पानी निं पींदी ऐ ओह् गौ मंज जेह्ड़ा बी होई गेआ ते मतलब उसी गौ गी म्हीनें म्हीनें डाक्टर जेह्ड़ा डंगरें आह्ला डाक्टर ऐ उसी बुलाना पौंदा इंजैक्शन देना पौंदा टीका लाना पौंदा ते बस मतलब उसी इंफैक्टिड कोला दूर रक्खनी थोह्ड़ी